विद्यालय सबमे अखनो धरि बहुत रास संसाधनक कमी देखए लऽ भेटैत अछि खास कए कए प्रैक्टिकल रूमम पर्याप्त प्रबंध नहि भए सकल रह विद्यार्थीके अनुपातम प्रैक्टिकल रूममे टेबुलके अभाव आन आन यंत्र उपकरणके अभाव अखनो भेटैत अछि सङ्गे बहुत रास विद्यालयमे अखनो शौचालयके अभाव अछि बढ़िआँ भवनके अभाव अछि पङ्खाके अभाव रहैत अछि एहि सभकेँ सङ्गे हमरासभके सबसँ पैघ चुनौतीके सामना करए पड़ैए छात्रके उपस्थितिसंँ छात्र विद्यालय आबए नहि चाहैत छथि ओ अखनो प्राइवेट ट्यूशन सेंटरमे प्राइवेट टीचर लग पढ़िकऽ अपन तैयारी करए चाहैत अछि सरकारी इसकुल आबएसंँ भागैत अछि आ तेकर मूल कारण थीक हमरासभकेँ शिक्षाके प्रति अरुचि हमसभ केवल डिग्रीके लेल या गार्जियन वर्ग केवल डिग्री दिआबैके लेल नामाङ्कन करबै छथि हुनका मानसिकता बनल छनि जे सरकारी स्कूलमे पढ़ाइ सम्भव नहि अछि ताहि लेल हमरासभकेँ बहुत रास चुनौतीके सामना करैत